आप पूजा स्वीट से बोल रहे हैं जी तो मैं ये कह रहा था मेरे यहाँ कल सुबह वो बरडे की पार्टी है तो आपके यहाँ सब से अच्छी मिठाई कौन सी मिलती है अच्छा मैंने सुना है कि आपकी दुकान की इमरती बहुत मशहूर है और क्या आप मुझे सुबह सात बजे के बाद और नौ बजे से पहले भिजवा सकते हो उसे जी परसों भिजवाना है मुझे कम से कम पाँच किलो चाहिए है क्यों पाँच किलो क्यों नहीं हो पाएगी चलो तो फिर दो किलो तो करवा सकते हो ना आप लेकिन कोई ख़राबी नहीं होना चाहिए देखाे भाई साहब उसमें कीमत कितनी होगी और दो किलो की मिठाई की एक हज़ार तो बहुत महंगा है भाई साहब अब मैं तो आपकी दुकान पर आता रहता हूँ थोड़ा बहुत और कल लीजिए मैं जी मैं आ नहीं पाऊँगा मैं काम करता हूँ आप यहीं से मेरा ऑडर लिख लो तो मुझे दो किलो इमरती परसों नौ बजे के पहले चाहिए ठीक है धन्यवाद